टेक्नोलॉजी हमारे लिए अति फ़ायदेमंद रहा है टेक्नोलॉजी से हम अपने जीवन को आसानी आसान तरीकों से जीने लगे टेक्नोलॉजी के कारण हम कई कामों को कम समय में कर पूरा कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के कारण ही हम कहीं यातायात के संपर्क का का आना जाना हमारा हमारा हमारे समय का बचत हुआ टेक्नोलॉजी के कारण टेक्नोलॉजी से ही हम यात्रा के लिए टिकट का बुकिंग ऑनलाइन फ़ोन से कर लेते हैं फिर मौसम के बारे में हमें घर बैठे पता चल जाता है जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे हम ऑर्डर कर लेते हैं टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहोत फ़ायदेमंद रहा असर और इसका असर हम बहुत अच्छे से देख रहे टेक्नोलॉजी के कारण ही हम कहीं आना जाना ना करते हुए भी बहुत सारी बहुत सारे काम खुद ब खुद कर लेते हैं घर बैठे ही फ़ोन से टेक्नोलॉजी हम हमारे बीच आवश्यक है और अब हमारी ज़रूरत भी बन चुकी है क्योंकि टेक्नोलॉजी हम हर एक काम में अब टेक्निकल चीज़ों का ही यूज़ करते हैं अब कोई पढ़ने के लिए भी हम फ़ोन का यूज़ करते हैं ये भी टेक्नोलॉजी का ही आविष्कार है टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है और इसके कारण हम बहुत आगे भी जा चुके हैं और आने वाले समय में टेक्नो टेक्नोलॉजी हमें बहुत आगे तक पहुँचाएगा टेक्नोलॉजी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी हो चुका है जितना कि हमारे लिए खाना पानी हर एक चीज़ तो हम टेक्नोलॉजी के कारण अपना हर एक काम बहुत आसान तरीके से अब कर सकते हैं